ॿ सेप्टेम्बर ॿ हज़ार सत्रहं सतावीह डिसंबर ॿ हज़ार सोरहं सोरहं फेब्रुअरी ॿ हज़ार तेरहं ॿारहं डिसंबर ॿ हज़ार चोॾहं टीह जनवरी ॿ हज़ार ॿारहं